जेन्ना हांवेन बूक वाचपाक सुरू केली तेन्ना हांवेन बेश्टेच वाचपाक जाय म्हुणून वाचपाक लागलें अशें वाचतां वाचतां बेजार आ आयिल्ल्या भाशेन जालें आनी मागीर मुखार म्हाका एक लायन मेळ्ळी द आल्कॅमिस्ट ह्या बुकांतली आनी ती म्हणल्यार ऍंड व्हॅन यू वॉन्ट समथींग ऑल द युनिवर्स कॉन्स्पायर्स इन हॅल्पींग यू टू अचिव इट ही लायन म्हाका एकदम बरी दिसली आनी ही लायनीन म्हजें लायफ चेंज केलें